आंनावहाय ओ मोनसे मोजां मोनसिननाय ओ क्लासिक बिजाब दङ जायखौ आङो बिराद फरायनो लुबैनानै बायदोंमोन ओमफ्राय आङो मोजां मोनसिननाय क्लासिक बिजाबा बिदिनो जे गोदोनि सलमा सल' सल'मा बिदिनो खन्थाइफोर जेरावहाय गोदोनि गोदो गोदायनि ओ बर'फोरनि जालांनाय एबा गोदो गोदायनि

बुस्तुफोर आरो बेफोरखौ गालांनाय मानाय गोदोनि इयुननि खोथा बेफोरखौ लिरनाय दंजोबो औ बेफोरनो आंनि ओ गोदो गोदायनि लेखा सल' सल'मा बेफोरखौ आङो फरायनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बिफोरखौ आं मानो बायनाय जायामोन होनबा जेब्ला उन्दै मोन होमबा ओ फराय ओ फरायसालियावहाय ओ बिदिनो बादायलायनाय जायोमोन सल' बिदि सल'बाथा लिरनाय बादायलायनाय बिफोराव आङो एसे आयदिया लानो थाखाय बेफोर लेखाखौ बायनाय जादोंमोन आरो बे लेखाया आंनाव दासिमबो दङ ओमफ्राय बे लेखाफोरा बेराद मोजां देरफुनाय गथ'फोरनो गियान होनोबा गोदोनि बर'फोरनि बागै गोदोनि बर'फोरा मा बाहायोमोन मारै मारै थाबोआ मारै मारै संसार जाबोआ बेफोरनि बागै गासिबो बे लेखायाव दंजोबो गोदोनि सल' सल'बाथा बेफोर गासिबो ओंखायनो आं बेखौनो आंनि मोजां मोनसिननाय क्लासिक बिजाब होननानै लायो आरो बेफोरखौ बायनानै आं बिराद मोजां मोनदों आं गोदो उन्दैयाव बेफोरखौ फरायनानै गियान मोनदों जे जोंनि बर'फोरा मारै संसार जाबोआमोन मारै आवगायबोआ मारै थाया मारै ओ फिसा फिसौ खांबोआ बेफोरनि बागै